पहाड़ी इलाका जाइके अच्छा रहै छै मतलब वहाँ घुमैमे घुमैवला स्थान हय स्थल हय आओर मन्दिर मतलब ऐतिहासिक स्थानमे भी बहुत अच्छा लगै छै घुमैमे मन्दिर आओर मन्दिर सबमे भी जाइमे अच्छा लगै छै धार्मिक स्थान जहाँ कि धर्मके स्थल रहै छै ओ स्थानमे जायमे अच्छा लगै छै रिश्तेदारके जैसे कि नाना नानीके यहाँ जाइमे बहुत अच्छा लागै छै आओर रिश्तेदारमे भी जैसे कि रहै छै अच्छा लगैके कारण वहाँ जा कर रहै छै आओर वहाँ किछु दिन रह कऽ घुमै छै नानीके यहाँ या मौसीके यहाँ जाकऽ आओर पहाड़ी इलाका जाइके बाद थोड़ा वहाँ पर मानसून अथी कम रहै छै वहाँ घुमै गर्मीमे ठीक रहै छै जैसे कि बरसातके सीजनमे झरना गिरै छै पहाड़ी इलाकामे आओर समुद्र तटपर ही जाइमे बहुत अच्छा लगै छै समुद्र तटपर घुमैमे बीचपर बहुत अच्छा लगै छै